उत्तर प्रदेश में ललित कला स्त्रोत आहे हिन में अलॻि अलॻि टाइप जी पेंटिंग ऐं पेंटिंग ऐं कलाकारी जो एग्ज़ीबिशन लॻंदा आहिनि जंहिंमें सिलाई कढ़ाई बुनाई सभु हूंदा आहिनि ऐं ॿियों हिकु स्त्रोत आहे बातखंडे कला केंद्र हिन में नृत्य ऐं संगीत जी कलाऊं सिख सेखारियूं वेंदियूं आहिनि उत्तर प्रदेश में इहे ॿ प्रचलित आहिनि